नोंथाङा बहा बहा बेरायदों आरो बेनि मोनदांथिखौ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा आंथ' गोबां जायगायाव बेरायदों आरो गोबां जायगायाव थांदों उम आङो बैरब खुन्द'आवबो गिदिंनो थांदों आरो काजिरङा दार्जिलिं बायदि बायदि जायगायाव गिदिंनो थांदों आरो बैरब खुन्दआव थांनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों इन्जय जादों लोगोफोरजों थांदों गिदिंनो जमा जमा गिदिंदों जमा जमा फटक लादों जमा जमा थांदों मैगं थाइगं लांदों फ्लास्टिक खुरै बायदि बायदि लाना थांनानै बैरब खुन्दआवनो मैगं थाइगं खारसि खुरै लांनानै संदों बेयावनो संदों बेयावनो जादों लोगोफोरजों इन्जय खालामदों हाजोफ्रावबो दुगि दुगा थांनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोखौबो मोजां मोनदों भैरबकुन्द' बैरब खन्द'आव जोङो लोगोफोर थांदों फुंनि फुंनि गु रिंगासोआव थांनानै जोङो जिसे रिंगासोआव बैरब खुन्द' मोनहैदों आरो लोगोफोर सयजनसो द' द'जनसो सादसनसो थांदों आरो बारफु जोङो गारि फिसादों थांदों आरो बियाव थांनानै जोङो मोजां मोनदों जमा जमा थांदों बासाव थां गारियाव थांनाय समाव जोङो गान दामदो जमा जमा मोसालांदो भिदिअ खालामदों फट'स सुखां लांदों आरो ओजों मोनहैनानै जोङो भैरबकुन्द'नि दैमायाव दुगैदों फट'स सुखांदो गोबां बुगानो होनदो आरो काजिरङा काजिरङाआवबो थांदों जोङो काजिरङायाव जोङो ट्रेनजों थांदों बिदिनो लोगोफोर जमा थांदों नायदों माबायदि माबायदि गान्दा काजिरङायाव जोङो नुदों जों आसामनि गं थसे गान्दा बेखौबो नुदों आरो मोजां मोनदों इयाव थांनानैबो मोजां मोनदों आरो फट'स सुखांदों लोगोफोर जमा थांदों फट' सुखांदों मोजां मोनदों बायदि बायदि ओमफ्राय उम थांदों आरो जोङो मन्दिर मन्दिरावबो थांदों खामाइख्या मन्दिर बेयावबो थांदों मोजां थांदों फटक थिखांहैदों खुलुमदो धुप धुना साथि लानानै काजिरङायाव खुलुमहैदो बोर लाहैदो आरो बिदिनो गुवाहाटियावबो गिदिंदो जमा जमा गिदिंदो मोजां नांदो ओमफ्राय आङो गिदिंनानै जोबोद मोजां मोनो लोगोफोरजों जमा गिदिंदो आरो फेमेलि जमा थाङोबा मोजां मोनो फेमिलि थाङो आरो हारसिं थांनोबो मोजां मोनो लोगोफोरजों थांनोबो मोजां मोनो